हमरा गाँवमे बड़ी पोखरि अछि स्थान पर दुर्गा पूजा होइ छै आसिनमे नवरात्रा ओहिमे अत्तेक सुन्दर मेला लगै छै गाँव गाँवके लोक एहिमे मेलामे अबै छथि केओ बहुत मिठाइ बला अयला केओ पुस्तक लऽके अयला केओ फोटो लेला सभ फोटो सभ बेचैले अयला सिंगारक चीज लऽके अयला पूजा पाठके सामग्री सभ लऽके अयला खूब एहिठाम बिकाइ छै आ हम सभ खरीदै छिये आओर हम सभ बच्चे से बहुत आइ हमरा गाँवमे पचहत्तरि वर्ष पहिने से दुर्गा पूजा होइया एँ आब जँ जँ दिन विकास केलकै यए त्योँ त्योँ मेला विस्तार रूप सॅं लागि रहल अछि एँ कुश्ती हमरा सभके होइ छेलै अखन आब कुश्ती बन्द भेल है एहिठाम भगवती के चारि दिन तऽ बहुत पन्द्रह दिन तक दस दिन तक होइ छनि पूजा तऽ पूजा भेल तेकरा बाद जागरण खाली विद्यापति समारोह भेल जागरण भेल इएह सभ भेल आर्केस्ट्रा इसभ नहि हम सभ एहिठाम बड़ी पोखरिमे होबऽ दै छियै पूरा गामे एकर विरोध हम करै छिये खाली जागरण होइ आ विद्यापति हुए एँ इएह सभ हम सभ करै छी दुर्गा पूजा जहन खूब धूमधाम से मनायल जा रहल अछि आब फेर दुर्गा जी अते दिन माटिके बनि कऽ पूजा पाठ करै छलहुॅं हेँ आब बनारस से भगवतीके मूर्ति खरीदकऽ लेलहुॅं हेँ सभ गोटे मिल कऽ पूरा ग्रामीण आर आओर आब माघमे शुक्ल पक्षमे परिबा दिन हुनकर स्थापित शुरू करब एहिठाम महावीर झंडा सेहो लागि रहल अछि खूब मशहूर ई गाँवके एँ आर इसभ सार्वजनिक रूपमे भऽ रहल अछि एहिठाम बहुत चंदा अबै छनि भगवतीके नाम पर महावीर जीके मे तऽ आब महावीर झंडा सेहो खूब धूमधाम से होइया ई जहन समाप्त भऽ गेल फरवरीके अंत तक तऽ एक महीनाके बाद चैती दुर्गा भेल ओहो धूमधाम सँ आ एहिठाम बजार सेहो बहुत बढ़िऑं जगले है नाना तरहक झूला सभ अबैया एहिठाम एँ आ लोक खूब आनन्द लैया आ भगवतीके नीक जेकाँ पूजा होइया दरभंगा से पंडित मंगबै छी अपनो गौआँ पंडित छथि सेहो रहै छथि सभ हील मिलके दसो दिन पूजा करै छी तकर बाद ई दुर्गा पूजा खतम भऽ गेल तहन भादव सँ शुरू भेल गणेश पूजा ओ गणेशो पूजा प्रतिमा माटि बला अखन तक बनैया भविष्यमे हमहुँ चाहै छी कि ओहो स्थापित भऽ जाइ सभ दिन पूजा करैत रही ओहिमे भिर गेलहुॅं ओहू ठाम बहुत बढ़िऑं हुल्लासके साथ चन्दा कऽ कऽ मेला लगेलहुॅं मेलामे खूब आनन्द आयल गणेश पूजाके विसर्जन चारिये दिनके बाद भऽ जाइया चूँकि ओ रहक चाही बेसी दिन तक किछु नओ दिन तक लेकिन एहिठाम चारिये दिनके बाद विसर्जन कऽ के हुनकर प्रतिमाके प्रवाह कऽ देल जाइ छै तेकरा बाद गणेश पूजा भऽ गेल तहन तऽ मेला सभ शुरू भए गेल ताबे कालियो पूजा कातिकमे भेल अमावस्या दिन से शुरू भेल ओ कहबे कहि रहल छी एहि दुआरे प्रतिष्ठित भऽ गेलथिन हेँ अते दिन माटिये सऽ भऽ गेल बिरासी से हमरा गाँवमे काली पूजा भेल एँ जमीन दस धूर खरीद कऽ मन्दिर बनेलहुॅं हेँ आओर अथि माटि सँ माटि बनाके पूजा करै छलहुॅं हेँ एहि बेर हुनकर दया भेलैनि तऽ स्थापित कऽ देलहुॅं बनारस से हुनकर मूर्तिके निर्माण कऽ कऽ गणेशजीके लक्ष्मीजीके कालीजीके सभके मूर्ति मंगा कऽ एहि बेर प्रतिष्ठित कऽकऽ पूजा करै छी इहो बजार अतेक सुन्दर लागि रहल अछि हँ कि आनन्द अबैत रहैया हमरा सभके दसो दिन आ दस दिन दुर्गा पूजाके गूँज रहैया दस दिन चैती दुर्गाके रहैया पाँच दिन गणेशो जीके गूँज रहै छी हम सभ मेला करै छी कालियो पूजाके आठ सात दिन तक गूँजैत रहै छी इसभ हम सभ बहुत आनन्दमयमे हम सभ अपन ग्रामीण बितबै छी धरातल हँ धरातल पर